اردو زبان کی تاریخ بہت وسیع و عریض ہے اس کا سفر ایک دلچسپ ہے اردو زبان کی بنیادی خصوصیات فارسی عربی اور ہندوستانی زبانوں کے مختلف تأثرات سے بنی ہے اردو کو ابتدائی طور پر مغربی ہندوستان میں استعمال کیا جاتا تھا جہاں فارسی زبان کی بھاری تأثرات تھی وقت کے ساتھ اردو زبان مختلف معاشرتی سیاسی اور تاریخی واقعات کے اثرات سے گزرتی رہی ہے اردو ادب کی ترویج کے لیے دلچسپ سفر میں معروف شاعر ناول نگار اور مفکران کا کردار رہا ہے پاکستان کی تشکیل کے بعد اردو زبان کو ملک کی قومی زبان قرار دے دیا گیا اور اس کی ترویج کی جاتی رہی اور ہندوستان میں بھی یہ بیشتر علاقوں میں بولی جاتی ہے ہم ہندوستانی ہیں اور ہم اردو زبان ہی بولتے ہیں اردو زبان کی ترقی کا راستہ سیکھنے والے لوگوں کا قریبی اور دورانیہ ماحول تعلیمی نظام اور ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کا تجربہ بھی اس کی ترقی میں کردار ادا کرتے رہے ہیں اسی طرح اردو زبان کا رنگ روپ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے اور یہ معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ ترویج پذیری میں بھی اضافہ کرتی ہے وقت کے ساتھ اس کے اندر انگلش کے الفاظ زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں